चिरां जिल्लायाव गाहाय सोलोंथाइयारि फसंथानफोर आरो खाबुफ्रा जाबाय जोंनि चिरां दिस्थ्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल कलेजाव गोबां फसंथानफोर दङ जेरै लाइब्रेरि ओडिट'रियाम हल आरो गेलेग्रा गेलेरि बेयाव गोबांथार गेलेग्राफोर आरो बायदि बायदि फसंथानफोर दङ फरायसाफोरनि बेसेनफोरा समाव बा रोजा समाव द' रोजा जायो आरो सुबुंफ्रा मोजां मोननाय आयदाफ्रा जाबाय जोंनि कलेजाव फरायनाय माखासे सुबुंफोरनि मोजां मोननाय आयदाफ्रानो जादों गेलेनाय बायदि जेरै गेलेनायाव फुटबल काबादि खारनाय भलिबल बायदि रोखोमनि गेलेग्राफोरखौ मोजां मोनो